जी सर

जी सर तो आप बताइए सर आपके अकॉर्डिंग कैसा क्या चाहिए आपको सर लोकेसन में मतलब कैसी लोकेसन चाहिए आपको सिम्पल में रखना है सर अवन जो भी बैकग्राउन्ड रहेगा वह एनिमेटेड रहेगा और बाकी सब फ्लॉवरिंग का जो भी रहेगा आपको चार बता दिए जाएँगे उसके अकॉर्डिंग आप चूज़ कर सकते हैं सर वह फोटोज़ के अकोडिंग रहेगा वह चाहे जितनी फ़ोटोज़ आप सेलेक्ट करोगे वह उसके अकोडिंग आप पर चार्जेस रहेंगे फाइव हंड्रेड पर फोटो के हिसाब से क्या है क्वालिटी में आपको कुछ भी डिफरेंस नहीं मिलेगा बाकी हर क्वालिटी आपको बेश्ट मिलेगी एच डी क्वालिटी में रहेंगे फोटोग्राफर फोटोग्राफ़्स बिल्कुल आपको बैकग्राउन्ड में मतलब वेलर चहिए सब इफेक्ट मिल जाएँगे आपको ट्रांजीसन जो भी चहिए बीडियों के लिए वह मिल जाएँगे आपको

आप सर जिस जिस डेट पर कंफर्टेबल रहें सिर्फ़ सटरडे संडे छोड़ कर आप जिस डेट को बोलेंगे उस डेट पर आपसे आप कंफर्टेबल रहेंगे सर हम